हँ हम जे छै से नेपालके यात्रापर गेल छलहुँ जाहिमे जे छै से एतयसँ नेपाल जे छै से गाड़ीसँ गेल छलहुँ ओहिमे नेपालमे जे छै से बहुत बढ़िआँसँ घुमलहुँ अपन यात्रामे जे छै से बहुत बढ़िआँ यात्रा हमरासभके रहल जाहिमे जे छै से हमसभ दस दस आदमीके दोस्त ग्रुपमे गेल छलहुँ ओ यात्रामे जे छै से आदमीसभ खूब घुमलहुँ फिरलहुँ ढङ्गसँ खूब बढ़िआँसँ मौज मस्ती कयलहुँ ओहिमे घुमलहुँ नेपालसँ हर जगहसँ घुमलहुँ यात्रामे हर यात्रामे जे छै से हमरासभकेँ हर तरहके सुविधा मिलै छलय हमसभ अपन जे छै से बढ़िआँ बढ़िआँ जगहपर घूमै छलहुँ आओर जे बढ़िआँ जगह दोस्तसभ साथ रहैत छलहुँ ओहिमे जे छै से हर व्यक्ति अपन आदमी दोस्तसभ ओहि यात्रामे जे छै से हर जे छै से हर प्रकारके जे छै से खाना पीनासभ सेहो खाइत छलहुँ ओहि यात्रामे जे छै से हमसभ फेर दोबारा जुड़य लेल चाहै छी ओ यात्रा जे अछि से हमरा टाइमके अभावके कारण ओ यात्रा अभी हम कए नहि रहल छी लेकिन ई हेतै जे हमरा जे छै जे टाइम मिललाके बाद हमसभ नेपालके यात्रा रहल छलय ओ जे हम बार बार याद करै छी यात्राके कारण यात्रा जे छै से नेपालके यात्रा हमरा बहुत बढ़िआँ रहल छलय हम जे छै से बार बार जे छै से नेपाल जाय लेल चाहै छी हम जे छै ओहि यात्राके कभी भुलि नहि सकै छी ओ यात्रा एतेक बढ़िआँ रहल छलै कि जीवन कालमे हमरा बहुत बढ़िआँ याद आबै छलय नेपालमे हर जगह हम यात्रा ओ कयने छलहुँ जे हमरा टाइम मिललाके बाद जे छै से हमरा टाइम नहि मिलैए ओ यात्रा करयके लेल जे टाइम मिलत यात्राके लेल तऽ हम फेरो यात्राके जे छै से करय लेल चाहब किएकि आदमी यात्रा बहुत बढ़िआँ हमरा लगैए करनाइ यात्रा करनाइसँ जे छै से हमरा नीक लगैए यात्रा कयनाइ आओर दोसरोकेँ दोस्तोकेँ हमरा घुमाबयमे नीक लगैए यात्रा करबेनाइ दोसरोकेँ यात्रा कयलासँ आदमी जे छै से बढ़िएँ रहैत छै सभके हम जे यात्रा कयने छलहुँ जे बहुत सुन्दर यात्रा लागल छलय जे यात्रा जे कयने छलहुँ जे छै से एतेक नीक लागल छलय जे ओ यात्राके हम फेर मौका खोजि रहल छी